हलो हा ॿुधायो हा मां कपड़ा अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा माण्हुनि खे सिबी बि ॾींदी आहियां ऐं रखंदी बि आहियां मटीरियल सिबी बि ॾींदी आहियां मटीरियल बि रखंदी आहियां यल सिबियलब कपिड़ा रखंदी आहियां सभु कमु कंदी आहियां न मूं वटि टेलर रखियलु अथव उहे जेको तव्हां मांप सुठो टेलर रखियलु अथव तव्हां जीअं मांप ॿुधाईंदव उन हिसाब सां जेको पैटर्न ॿुधाईंदव उहो रखी ॾींदव अच्छा दिवालीअ लाइ सिबाइणो अथव हा त दिवालीअ में रेडीमेड में बि मूं वटि जाम क़िस्मनि जा कपिड़ा अथव हाणे जीअं अॼु कल्ह जे हिसाब सां गरारा था हलनि गरारो जाम हलेव थो अच्छा तव्हां गरारा पाता अथव त तव्हां रेडीमेड खपेव त तव्हां हीअं हिकु ईअं सिधा सिधे में सिधा कुर्ता था अचनिव उन में ई जाम पैटर्न था अचनिव मथां अलॻि अलॻि स्टाइलिन जा भाई समुझो पैटर्न घाघरा चोली में बि जाम अथव मूं वटि रेडीमेड सिबियल ठहियल जीअं तव्हां चओ था घाघरा चोलीअ में चोली त सिम्पल ईंदव बाक़ी हेठां जेको घाघरो ईंदो न उहे अलॻि अलॻि फ्रिलिन जा था अचनिव कहिड़ा सिधा घाघरा ईंदा आहिनि हाणे तव्हां खे कीअं खपेव भरियल खपेव त जाम भरियल वारा बि मूं वटि अथव भाई तव्हां खे जीअं लॻे कि दिवालीअ ते हिकु मग जाम जग मग वारो पाइणो आहे त उहे बि मूं वटि अथव जाम भरियल बि अथव अॼु जीअं हाणे हूअ सिप्पिन वारा अचनि था ईअं बि सभु वैराइटी मूं वटि सभु क़िस्मनि जा अथव मूं वटि हाणे तव्हां खे कीअं खपेव बंदि अच्छा ईअं त घाघरे चोलीअ में बि ईअं खपेव तव्हां खे

अच्छा हा हा समुझो मां समुझो त हिकु कमु कयो न घाघरे चोलीअ में तव्हां जीअं चोली रखायो जीअं हूंदी आहे उन जे मथां नेट जो जैकिट रखायो यां सिबियल थोरो त ॾिसो भेण थोरो त सॼो बंदि वारो त सिल्क जो कपिड़ो ईंदो अथव ॿियो मूं वटि उहे बि अथव तव्हां खे जेके खपनिव समुझो सिल्क वारो खपेव त सिल्क वारा बि मथां जैकेट ईंदा अथव हुन में पोइ सॼो बदन ढकिजी वेंदुव पोइ लॻंदुव बि कि अलॻि स्टाइल जो आहे अलॻि हिन तरीक़े हाणे जीअं पाइनि था माण्हूं ऊअं लॻंदुव हेठां घाघरो मथां चोली ऐं मथां सिल्क जो जैकिट या ॿिए कपिड़े जो जैकिट चवंदव त उन जो बि तव्हां खे ठही मिलंदुव अगरि तव्हां खे इहे न था समुझ में अचनि त हा हा हा हा तव्हां खे मां फोटूं वॉट्सअप ते मोकिलियांव त तव्हां मूंखे तव्हां पंहिंजो वॉट्सअप नंबर मोकिले छॾियो त मां तव्हां खे वॉट्सअप ते ठीकु आहे काई ॻाल्हि न आहे मां तव्हां खे वॉट्सअप ते थी मोकिले छॾियांव हा ठीकु आहे हा वांदो न आहे मां तव्हां खे वॉट्सअप ते फोटूं सेंड थी कयांव तव्हां खे न समुझ में अचेव त तव्हां हिते अची भले जेको तव्हां खे ॾिसणो अथव भले ॾिसी वञो काई ॻाल्हि न आहे

पेसा ॾिसो जीअं डिज़ाइनर तव्हां जेको पैटर्न पसंदि कंदव जीअं पसंदि कंदव उन जे हिसाब सां पेसा लॻंदव न भेण मां चवंदमि हीअ सौ रुपये शइ आहे तव्हां पसंदि कंदव पंजे सौ वारी त उहो कीअं थींदो ॾिसंदव त ख़बर पवंदी न ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हां खे वॉट्सअप ते मोकिलियांव थी तव्हां ॾिसो पोइ मूंखे ॿुधायो ठीकु आहे भेण हा हा ठीकु आहे हा